मैंने अपने बगीचे में वनजीवन की जरूरतों के साथ पौधों के लिए बहुत सारी चीजें की हैं मैंने जो पौधें ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है उनको मैंने मेरे बगीचे में थोड़ा मेरे घर के पास रखा है ऐसी जगह रखी है जहाँ उन्हें कोई ठेस ना पहुचाएँ या कोई जीव जंतु उन्हें मतलब खराब ना कर सकें और ऐसे जो पौधें हैं जो मतलब कठिन से कठिन वक्त में भी ऐसे पल सकते हैं मतलब अगर कुछ हो तो भी वो ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे को मैंने थोड़ा बाहर की तरफ रखा है मेरा बगीचा घर के जस्ट बाहर ही है मैंने मतलब जहाँ मैं बैठ के शाम को चाय वगैरह पी लेता हूँ इस हिसाब से मैंने बड़ा बगीचा कर रखा है और मैं जब बड़ी खाद लाता हूँ जो बच जाती है वो खाद मैं बाहर वालों पौधों को दे देता हूँ तो उनसे भी उनका काफ़ी हो जाता है